स्थानिय स्कूलनि में प्रवेश करण जे लाइ त ॾाढो सामान्य प्रक्रिया आहे कि भई हुनजो बर्थ सर्टिफ़िकेट हुजिणो खपे ऐं हुनजा आधार काड हुजिणो खपे माउ पीउ जो रीजन्स ऐं प्रूफ़ हुजिणो खपे इहे डॉक्यूमेंट हूंदा आहिनि इहे सफ़िशंट आहिनि कंहिं बि ॿार खे एजुकेशन में इस्कूल में एंट्री करण लाइ प प्रवेश वठण लाइ बाक़ी फ़ीस जो त इअं आहे त अगरि गवर्मेंट स्कूल में ॿार एडमिशन वठे थो त कोई फ़ी ॾियणी न पवंदी आहे ऐं मुफ़्त में हिते हिते शिक्षा ॾिनी वेंदी आहे ऐं हिन जॻह ते अगरि प्राइवेट स्कूल में ॿार वञे थो त उते त जे का आहे एंट्री फ़ी हूंदी आहे गवर्मेंट डिसाइड कंदी आहे उहो एजुकेशन डिपाटमेंट डिक्लेयर कंदो आहे त हीअं हुनजो क्राइटेरिया रहंदो ऐतिरी फ़ी रहंदी ऐतिरी टर्म फ़ी रहंदी ऐतिरी एडमिशन फ़ी रहंदी हिन टाइप जो फ़ीस जो सॼो जो पिट ठहियल आहे सिस्टम त प्राइवेट में थो वञे ॿार या गवर्मेंट में थो वञे हुन ते डिपेंड थो करे कि मुफ़्त में बि थींदी या फ़ी ॾियणी पवंदी बाक़ी त गवर्मेंट इस्कूलनि जो बि हींअर ॾाढो हू स्टैंडर्ड मथे अची वियो आहे उन्हनि जो बि एजुकेशन लेविल सुठी आहे घणा ॿार जे के गवर्मेंट स्कूलनि में पढ़ियल आहिनि उहे घणियूं वॾी वॾी पोस्टू ते पहुतल आहिनि त इनकरे उहो स्कूल में बि प्रवेश वठनि ॿार त ॾाढो सुठो ई आहे